गर्मी में कौन कौन से ठंडी का पेड़ पौधे च अरे नहीं चलते हैं और इतनी अगर तुलसी हो गई ये सब गोभी के हो गए और पौधे हो गए लगा दो तो जैसे कोहरा पड़ जाता है और उसको कोहरा पड़ जाता है उसको जैसे जड़ जाता है त उसमें वो पेड़ नहीं होता है और अगर उस पर धूप लगती है अच्छा से पानी और उधर सूरज रहता है तो पेड़ हरा हरा रहता है और पेड़ हरा हरा रहता है फिर इसके बाद में हो पेड़ को अगर हम लोग पानी देते हैं और उसको उपजाते है तो लगाते हैं तो अच्छा रहता है अगर कोहरा पड़ जाता है उस पर तो अब कोहरा मार देता है सो जड़ जाता है वैसे मुरझाया मुरझाया पेड़ रहता है और हम लोग बगीचे में इतना पेड़ लगाते हैं इसके बाद जो पेड़ अगर बचता है तो हरा हरा रहता है जो कोहरा ठंडी से खू रेथा हो जाता है जड़ जाता कोहरा पड़ जाता है और गर्मी का पेड़ है गर्मी में जो रहता है तो धूप लगता है तो ओ सुखाने लगता है जब पानी पड़ जाता है उसको पानी हम लोग सींचते हैं तो हरा हरा हो जाता है कितने अच्छे लगते हैं पेड़ कितने देखने में सुंदर हैं लगते हैं और जब ठंडी पड़ती है ठंडी में तो कोहरा से कोहरा पड़ता है और पाला मार देता है वो किसी काम के नहीं होता है पेड़ हाँ इसलिए हम लोग पेड़ कैसे बचा के रखते हैं उसको खुजाते हैं सींचते हैं पानी वगैरह सब अच्छे से करते हैं तो अच्छा रहता है जो अब है दवा नहीं छिड़काव होता है तो पेड़ भी अच्छे से नहीं रहता है इसके बाद पेड़ को हम लोग कैसे कैसे करके उसको बचाते हैं दवा छिड़के ओ था दवा छिड़कते हैं उसको पानी से उपजाते हैं उसको करके रखते हैं अच्छा रहता है पेड़ हैं और पेड़ को देखो तुलसी का पेड़ है उसको पान देखो हरा हरा रहता है उसको पानी पाते हैं तो हरा रहता है किसी का पौधे हो गए किसी हर चीज का पौधे हो गए हो वो वो ऐसा ही रहता है